कहिऔ जी

अच्छा तऽ हम जे छै से स्टेशन बाहरमे खड़ा छी

अच्छा आबै छी अहाँके हँ अहाँ कएक आदमीसँ छिए ओतऽ अच्छा आओर समानसब ज्यादा हैत कि कम अइ अच्छा तऽ हम जे छै से अच्छा तऽ तऽ कथीसँ अहाँ जेबै उँ गाड़िएसँ जेबै घुमैलेल कि मतलब रिक्शा तिक्शासँ जेबै तऽ दुइ दुइ घण्टा घुमैके जे छै से छओ सओ रुपैआ लागत हँ दुइ आदमीमे छओ सओ रुपैआ लागत पेह पे पेट्रोल बहुत महगा छै तऽ दिल्ली लालकिला घुमबै तऽ लालकिला घुमबै तऽ जे छै से ओ पाँचे सओ रुपैआमे घुमा देब नहि नहि लालकिला घुमबै तऽ तहन जे छै से पाँचे सओ टाकामे घुमा देब आओर नहि आओर जगहपर घुमाएब तहन छओ सओ रुपैआ लागत

दिल्लीमे सब जगह घुमाएब एक दिन पूरा घुमाएब तऽ दुइ हजार रुपैआ लागत पूरा दिल्ली घुमा देब तऽ हमरो नहि ने बचतै जाइलए अहाँसँ कम लेब तऽ हमरा नहि ने बचतै दुइ दुइए आदमी दुइ से दुइ आदमी जे छै दुइ दुइ आदमी से छिए आओर अहाँके भरि दिन घुमाएब हमर तेलो डीजल जलतै पाँच परसेन्ट हमरो बनै छै कोनो कोनो गलत हम हँ हँ हम अहाँसँ गलत पइसा नहि लऽ रहल छी अहाँ ककरो आओरोसँ पुछि सकै छिए बुझि गेलिए ककरो आओरसँ अहाँ पुछबै हम अहाँके रिक्शासँ जाएब ऑटोए अहाँ जे कहबै ओहिमे ऑटोके पइसा ज्यादा लागत तहन अगर पइसा कम देबै तहन तऽ हम रिक्शे लऽ कऽ आएब आओर पइसा अछि आओर पइसा आओर पइसा ज्यादा देबै तहन जे छै से ठीक